सुपौल क्षेत्रमे रोजगार आ रोजी रोटीके मुख्य स्रोत खेती कृषि और कृषिसँ ज़ुरल काज अलावे एहिठाम अखनतक कोनो एहन उद्योग नहि लागल जाहिमे आदमी अत्यधिक मात्रामे रोजगार पाबि सकए किछु चिमनी वगैरह जगह जगह चलैत अछि ओहिमे बहुत लोग इंगेज छथि एहिठाम अऽ फलके भी खेती होइत अछि और ई फलके खेतीमे भी लोक रोजगार पाबैत छथि एकर अलावा एहिठुमका लोक निश्चित तौर पर सरकारी नौकरीके बेसी पसन्द करैत छथि चुँकि लोकक एकटा मान्यता जे पूर्वसँ आबि रहल छै कि सरकारी नौकरी हाएत तऽ अपन सङ्ग अपन परिवार भी इन्स्योर भए जाएत लेकिन सोच बदलैके जरूरी छै हर व्यक्तिके रोजगार उत्पन्न करै के आवश्यकता छै एहिठाम आवश्यकता छै की व्यक्ति ट्राइ सम योजनासँ जुड़ऽछोट छोट जे लघु उद्योग ओकरा हर घरमे स्थापित कयल जाए और व्यक्ति ओहिसँ जुड़ै सङ्गे कृषि आधारित जे उद्योग ओ एहिठाम अत्यधिक लगाएल जाए जेना एहि क्षेत्रमे आमके खेती लीचीके खेती बहुत जादा अमरूदक खेती होइत अछि तऽ एहि सबसँ जे पेय पदार्थ सब बनै छै ओकर फैक्टरी अगर लगाएल जाए मछलीके उत्पाद होइत छै मखानके उत्पाद होइत छै तऽ मखान आ मछलीसँ बनय वला जे विविध प्रकारके आइटम ओकरालेल एहिठमा उद्योग लगाल जाए तऽ एहिठुमका आदमीके बेसी रोजगार मिल सकल तऽ हम एकर पक्षधर छी जे स्वरोजगारमे हमसब आगू बढ़ी सरकारी नौकरीके आशा त्यागी आओर कृषि आधारित उद्योग सङ्ग लघु उद्योग घरमे स्थापित करै जाइ एहिपर हमरासबकेँ हमर अपन निजी ई विचार अछि